بچپن کی یادیں بہت یاد آتی ہیں اور ان میں سفر کی یادیں تو خاص طور پر دل کو چھو لینے والی ہوتی ہیں میں آپ سے ایک عام لیکن بہت پیاری یاد کا اشتراک کرتا ہوں میری بچپن کی سب سے یادگار سفر کی جو یاد ہے نانی کے گاؤں جانے سے جڑی ہے

ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں ہوتا تھا ہم پورے خاندان کے ساتھ بس یا ٹرین سے گاؤں جایا کرتے تھے زیادہ تر ٹرین سے سفر کرتے تھے اسٹیشن پر چائے سمو سے کھلونے بیچنے والوں کی آوازیں آج بھی کانوں میں گونجتی ہیں چائے بیچنے والے کی آواز مونگ پھلی کے دانوں کی آواز جب میں نانی کے گھر پہنچتا تھا نانی اپنے باہوں میں ہمیں بھر لیتی تھیں اور گاؤں کے بچے تو پہلے ہی سے انتظار میں ہوتے تھے بچپن کا زمانہ یاد کرتا ہوں وہ کچے گھر مٹی کی خوشبو ہینڈ پمپ سے نہانا اور پانی نکالنا آم کے باغ میں کھیلنا سب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت ہوتا تھا یہ سفر نہ صرف خوشی دیتے تھے بلکہ رشتوں کی گہرائی اور زندگی کی سادگی کو بھی سکھاتے تھے آج جب بھی ان دنوں کو یاد کرتا ہوں دل مسکرا اٹھتا ہے